आं सोलोंथायारि लननि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिगौ आं लनखौ लाफेराखैब्लाबो आंनि मिथिनायाव बे लनखौ जिदाइन बोसोरनि सानि नाथाय थामजिबा बोसोरनि सिंनि फरायसाफ्रा लानो हायो बे लननि हेफाजाबै फरायसाफ्रा गावसोरनि फरायनायाव जेखिनि आंखाल जानाय बिजाब लेब'रेटिरि फिस ह'स्टेल फिस बायदिसिनाफोरखौ सुफुंनो हायो बे लनखौ फरायसाया माखासे बेंकनि गेजेरजों मोन्नो हायो जेरै स्टेट बेंक अब इण्डिया आईसिआईसिआई बेंक बेंक अब बार'दा पान्जाब नेस्नेल बेंक बायदिफोरनिफ्राय लानो हायो बे लनखौ बेंकआ थोंजोङै कलेजनियाव सोनानै होयो उनावहाय बे कलेजनि गेजेरजों जेखिनि फिस बा जेखिनि फरायनायाव आंखाल जानाय रां बेखिनिखौ सुफुंनो हायो आरो बे लननि सुद बा इन्टारेसा जोबोद खम आरो बेनि थाखायनो सासे फरायसानि थाखाय बे लनआ जोबोद मोनसे फरायनायाव मोजां सुबिदा होयो